جی ہیلو بولیے جی جی جی جی او سر ہمارے پاس تو سر ابھی اویلیبل نہیں ہے ہمارا دکان سر سہرسہ میں ہے آپ کو ڈی وی روڈ جو ہے وہاں آپ سامنے آئیے شروع میں مہاویر چوک سے نکلیے گا وہیں پہ مل جائے گا سر وہیں پہ لکھا ہوگا خان موبائل بڑا ایسا اوپر بورڈ لگا ہوگا سر تو آپ چاہیے موبائل تو اینڈرائڈ لینا ہے یا آئی او ایس والا لینا ہے تو اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیجیے دونوں موبائل تو صحیح ہے اینڈرائڈ میں تو آپ جیسے ہے کہ وہ اینڈرائڈ لوگ زیادہ تر کم پیسے میں سستے میں ایک سمپل یوج کے لیے جو ہے آسان ہوتا ہے اور لوگ اچھے سے اس کو کوئی بھی یوج کر پاتے ہیں لیکن ایپل آئی او ایس میں جو فرق ہو جاتا ہے سر اس میں وہ پیسہ مہنگا بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں اچھا موبائل ہوتا ہے سیکریٹی چیز ہارڈ ہوتا ہے اور جو آپ جو ادر یوج کے لیے جو ہے جیسے آپ کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کریے گا یا کچھ چاہیے گا کہ نیا چیز ہم اس میں ڈال لیں یا ترنت کوئی بھی چیز کر لیں تو وہ تھوڑا سا پرابلم دے گا سر آپ کو باقی اچھا سو کے لیے بھی مہنگا رہے گا اور سیکروٹی جو آپ کا رہے گا وہ بہت ہارڈ رہے گا سر اس کا گارنٹی فل رہے گا کوئی بھی دقت نہیں سال دو سال کا گارنٹی رہے گی اس پہ سر تو آپ بجٹ بتائیے سر اس کے حساب سے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے لیے کیا رہے گا سر آپ کام کا کام کیا کرتے ہیں اسی حساب سے بتا دیجیے کون لینا ہوگا

جی جی جی جی پچیس ہزار میں اگر نہیں تو آپ اگر آپھس اوپھس میں جاب میں ہیں تو ایسا کریے آپ ای ایم آئی پہ اٹھا کر لے سکتے ہیں ہمارے یہاں اس کا بھی سسٹم ہے سڑ تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ابھی آ جائیے سر ابھی ہم ہیں یا آپ جو سہولت لگے آپ کو اس ٹیم آ جائیے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے سر آئیے آپ